ویسے تو عام طور پر ہم لوگ اپنے بیماری کے علاج کے لیے اسپتال جانا ہی اب پسند کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھریلو علاج پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے گھر پر اپنا علاج کرتے ہیں تو وہ عام طور پر استعمال ہونے والی بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن کو وہ اپنا گھر میں رکھتے ہیں اور اس سے علاج کرتے ہیں کچھ ایسے مرہم ہوتے ہیں جو کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنا پاس رکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کا استعمال وہ اکثر و بیز کرتے ہیں جس سے وہ اپنا گھریلو علاج کیا کرتے ہیں لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہسپتال کا جانا پسند کرتے ہیں انہیں جڑی بوٹیاں والے علاج پسند نہیں ہوتا تو بہت سارے افراد بہت سارے قسم کی چیزوں کو اپناتے ہیں اور ان سارے چیزوں کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں